चित्र बनाबै कालके बहुत अइमे प्रकारके कला सामग्रीके उपयोग अइ अइमे चित्र बनाबैमे कार्ड बोर्ड कॉपीके मतलब मैथ पन्ना जे होइए मैथ पन्ना आओर ओकरबाद अइमे पेन्सिल पेन्सिल कटर मेटन रङ्ग आओर ओकरबाद बहु ईहे सब मिलाकऽ बढ़िआँ चित्र बनाबै छी हमसब चित्र बनाकऽ ओइकेबाद चित्र बनाकऽ रङ्गके उपयोग करै छी कतौ अगर चित्र बनाबऽ कालमे अगर कतौ गलते भऽ गेल तऽ ओइमे मेटनसँ मेटेनौ अगर चित्र बनाबऽ कालमे पेन्सिलके नोखी टुटि गेल तऽ पेन्सिलके फेर अथी छीललहुँ छीलकऽ ओकरबाद फेर बढ़िआँसँ चित्रके बढ़िआँसँ केनहुँ ओकरबाद बढ़िआँसँ लिखनहुँ ओकरबाद फेर चित्र बनबऽ कालके ओइकेबाद अथी केनहुँ ओइकेबाद चित्र बनाकऽ ओइकेबाद बढ़िआँसँ रङ्गसँ रङ्गसँ भरनौ बढ़िआँसँ एकदम बढ़िआँसँ भरीकऽ ओकरबाद फेर रखै छियै ओकरबाद हम मतलब ब्राण्ड सामान ही खरीदै छियै मतलब जे मतलब ई डोम्स डोम्स नटराज पेन्सिल अइ डोम्स कटर अइ डोम्स मेटन अइ अकरबाद नटराज कटर अइ ई सब खरीदै छी पहिले बहुत सस्ता छलै आब बहुत महँगा भऽ रहल छै ईहे सब भऽ रहल छै